हमारे क्षेत्र में काफी समुदाय के लोग रहते विभिन्न विभिन्न हिन्दू मुस्लिम आदिवासी भूजर पटेल और कई समाज के लोग रहते हैं यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं जैसे कि गाँव में जो कल्चर है तो वहाँ सबसे ज़्यादा हार मंगलसूत्र यह बिछुए ये चीज़ें ज़्यादा पहनी जाती हैं और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम आभूषण पहने जाते हैं अलग अलग प्रकार के आभूषण